نوزادہ بچہ یعنی جس بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے پہلے سال کے دوران بہت ساری مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں جیسے کہ بچے کا منڈن کرایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے بچے کا نام کرن ہوتا ہے اور بچے کا ختنہ ہوتا ہے اور بچے کی چھٹی بھی جاتی ہے بچے کا عقیقہ بھی کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں تقریباً تمام لوگ بچے کی پیدائش کے پہلے سال کے ہی موقعے پر کرا دیتے ہیں اور اسی اسی طریقے سے بچے کو خاص طور پر پہلے سال میں ماں کا دودھ ضرور پلایا جاتا ہے